मैंने कुछ दिन पहले बजार से अपने लिए एक जींस लिया था हाँ तो वो जींस है वो बहुत ही अच्छा है वो मुझे एक हजार रुपए में मिल गया था हाँ तो एक हजार रुपए में मिल गया फिर आपके फिर लेके मैंने उसको फिर घर में लाके फिर मैंने उसका उपयोग किया तो वो बहुत ही अच्छा निकला है और अभी उसको लाए हुए मुझे काफ़ी समय भी हो गया है लेकिन उसमें कोई भी या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई है कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है वो बहुत ही अच्छा है अच्छा अच्छा चल रहा है देखने में भी काफ़ी अच्छा है लोगों ने भी बताया कि काफ़ी अच्छा है और मुझे अच्छे से कम कीमत में भी मिल गया था मुझे एक हजार रुपए में मिल गया था हाँ तो इसमें और घर वाले भी बोल रहे थे कि अच्छा है हाँ तो वो जींस है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है और मैंने उसका उपयोग किया तब और भी अच्छा लगा है इसलिए और भी जो हमारे घर में सदस्य है वो भी बोल रहे हैं लाने के लिए हाँ तो वो बहुत ही अच्छा निकला है और मुझे बहुत पसंद भी आया है